خاص طور پر اتر پردیش کے اندر کاروباری ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے خاص طور پہ ان پانچ یا دس سالوں میں اور اس کی توسیع کے لیے بہت ساری منصوبہ بندی اور انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ اتر پردیش کے اندر کاروبار کی ترقی ہوتی رہے اور اس کے لیے کولیکٹیو رسپانس کا بھی احتیاط برتنا پڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سبسٹیز گرینٹنگ سبسڈیز کا استعمال بھی کیا جاتا رہتا ہے تاکہ کاروبار کی ترقی ہو سکے اور اس کی توسیع کے لیے جتنی بھی ممکنہ منصوبہ بندی اور انتظامات کیے جانے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر دھیان دیا جا سکے خاص طور پر حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کاروبار کی ترقی میں بہترین قدم اٹھائے اور جو کاروباری مسائل ہیں ان کو دور کیا جا سکے اتر پردیش کے اندر جس سے ہمارا اتر پردیش ترقی کر سکے